بہار میں ہماری پسند کی ریاست بہار ہے اس لیے بھی کہ میں خود بہار میں رہتی ہوں ہمیشہ سے ہمارا باؤ آزاد آزاد بھی بہار ہی یہاں کی تہذیب بھی الگ ہے یہاں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں بہار کی اچھی بات یہ ہے کہ یہاں سبھی ایک دوسرے کو برابر سمجھتے ہیں اور بہت اچھے سے رہتے ہیں بہار کی خوبصورتی یہ بھی ہے یہاں کے لوگ آپس میں مل جل کے ہر مشکل کا آسانی سے حل نکال لیتے ہیں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں یہاں کے لوگ بہت محنتی بھی ہوتے ہیں خود سے کھیتی کرتے ہیں اور ان کا تجارت کر کے انہیں پیسے سے اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں ہمیں یہ کہتے ہوئے فخر ہوتا ہے کہ ہم ایک ریاست سے سے ہیں ایک جہاں لوگ بہت محبت سے جیتے ہیں یہاں گھومنے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جگہ ہے جس میں سے یہ رازگیر ایک رازگیر ہے اس کی تعریف میں کتنا بھی کہیں کم ہوگا بہار ایک بہت ہی اچھی جگہ ہے